नमस्ते बताइए हाँ ज़मीन बेचते हैं बनारस में भी है चंदौली में भी है मिर्ज़ापुर में भी है बताइए कहाँ चाहिए ज़मीन आपको हाँ रामनगर में मिल जाएगा अब बिस्सा तो देखिए जा जैसा जहाँ का कहाँ लेना चाहते हो रामनगर में चालीस लाख का भी है पचास लाख का भी है प्लॉट सस्ता है

अट्ठारह में चाहिए या बीस में चाहिए अट्ठारह का प्लाट नहीं है हमारे पास बीस का है बाईस का है बीस वाला लेंगे फ्रंट नहीं मिलेगा भाई आपको बाईस फ्रंट है पंद्रह फिट है फ्रंट चलिए कहाँ से बोल रहें आप अच्छा बबुरी में कहाँ से अच्छा अच्छा तो कब आना है आपको बनारस हम तो हमारा काम ही यही है हम तो हमेशा खाली रहते हैं आप बताइए कब आना है आपको क्या करते हैं आप मज़दूरी करते हैं चलिए चलिए ठीक है आप आ जाइए बनारस जब भी आना हो आपको आप आकर हमको फ़ोन कर लीजिएगा आपको ज़मीन हम दिलवा देंगे एक ज़मीन बहुत अच्छी है एक ज़मीन अच्छी है बहुत उसको दिखा देते हैं आपको आप आकर ले लीजिए एक मकान भी बिकाऊ है अगर मकान चाहिए डुप्लेक्स वगैरह तो उसके लिए भी बता दीजिएगा मकान है हमारा टिंगरामूल पर है

टिंगरामूल पर मकान है वह बिक रहा है सात सौ स्क्वायर फीट में मकान है उसका रेट है पैंतीस लाख रुपया हाँ आधा बिस्सा हुआ आधा बिस्सा से ज़्यादा हुआ

रास्ता है सोलह फीट का रास्ता है मिल जाएगा आपको सोलह फीट का रास्ता है कॉर्नर प्लाट है

कॉर्नर प्लाट है रिसेल प्लाट है कल आप आ जाइए शाम को चार बजे तक आ जाइए ठीक है आप आकर हमको फ़ोन कर लीजिएगा एक बार हाँ हाँ ठीक है